ہاں کا ہوا ہاں کیسے یاد کیا

ہاں ہاں اچھا ہاں ہو جائے گا ہر طرح ہر طرح کا الگ الگ ہے کارنر کا لیجیے گا تو زیادہ مہنگا پڑے گا گلی میں لیجیے گا تو اور سستا پڑ جائے گا ہاں کارنر کا جو رہے گا اس میں دکانیں نکل جائیں گی جو سے چاہو وہ دوکانیں بنا دیجیے مارکیٹ بھی اس جگہ رہے گی اور جو گلی میں جائے گا تو آبادی میں جو ہوگا اس میں جو ہے کم کا پڑ جائے گا اس میں سستا پڑ جائے گا

آؤٹر گلی والا جو ہے آٹھ سو روپئے پڑے گا آٹھ سو اسکوائر فٹ آٹھ سو روپئے اسکوائر فٹ ہاں ہاں وہ تو کم زیادہ جیسے جو ہوگا وہ تو کاغذات جب ہم تیار کریں گے تو اس کے بعد ہی تو کوئی بات ہوگی نا اس میں جو ہے زیادہ دکھانا پڑے گا ہم کو تمہارا کم پیسے میں رجسٹری ہو جائے کروا دیں گے ہم اور کام بھی ہمارا صاف ستھرا ہوگا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آپ ہمارا آفس میں آ جائیے لڑکا جا کے آفس کھول دے گا آپ آ کے بیٹھ جائیے ہاں اور آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے بجٹ اچھا چالیس ہزار ہاں تو آپ آ جائیے آپ جب آئیے گا نا تو سب طرف دکھا دیں گے اس کے بعد وہیں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کتنا کتنا ہے کیسے روپئے ہے سارا دکھا تو کا ہے کے لیے جب رہنے کے لیے کہ دکان کے لیے لینا تھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تو پھر آ جائیے آفس میں ٹھیک ہے کل ملتے ہیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں ٹھیک